ہمارے علاقے میں ہسپتالوں میں جو حاملہ عورت جاتی ہیں اور جو بچّے ہو رہے ہیں اس کی دیکھ بھال میں بہت کمیاں آ رہی ہے اور کیونکہ یہ پورا سسٹم برباد کر کے رکھا ہے نیتا لوگوں نے اور جو لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ لوگ پیسہ کھاتے ہیں گھوس کھاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری ابھی اور ان کو ان کی دیکھ بھالی میں بھی کمیاں آ رہی ہے نہ بچّے ٹھیک ہو پا رہے ہیں نہ بچّے کی ماں ٹھیک ہو پا رہی ہے تو جس کی وجہ سے ڈاکٹر بھی اس طریقے سے ڈھیلے ڈھالی ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں تو اس طریقے سے دیکھ ریکھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور جو دوائیاں ان کو صحیح ٹائم پہ ملنا چاہیے دستیاب ہونی چاہیے تو وہ بھی نہیں ہو پاتی ہیں کیونکہ یہ لوگ اس میں کمیشن کھاتے ہیں کمیشن کھانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نا بچّہ اور زچّہ یعنی جو بچّے کی ماں ہے اور بچّے ہیں دونوں میں دِقّت آتی ہے پریشانی آتی ہے جس کی وجہ سے جھیلنا پڑتا ہے پورے پریوار کو اور یہ جو سسٹم کب صحیح ہوگا اس کی اطلاع تو کسی کو نہیں ہے